हुअ त योग करण जी का उमिर का का स्थिति न थींदी आहे पर जेतिरो जल्दी थी सघे माण्हू योग जे बारे में अगरि जानकारी आहे ऐं योग खे पंहिंजे जीवन में जल्दी सां जल्दी शुरू कयो वञे त बुढ़ापे में ईंदड़ु उमिरि में को बि तकलीफ़ न थींदी आहे ऐं योग सां जीवन तंदुरुस्तु स्वस्थ्यु ऐं ख़ुशनुमा रहंदो आहे योग करण जी का बि उमिरि उमिरि उमीद न थी न अ उमिरि न थींदी आहे